मैं उस समय के बारे में बताना चाहूंगा जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए छत्तीसगढ़ जा रहा था तो उस शूट के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं अपने साथी के साथ शूट कर रहा था तो हम दोनों की जम नहीं रही थी यानि कुछ इस प्रकार से क्योंकि वो साथी मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि इस शूट में मैं पहले अकेले जाने वाला था लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि मेरे साथ एक और एक नए साथी मेरे साथ जा रहे सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर यह आई कि हम दोनों की न तो सोच मिलती थी और न तो हम लोग का काम करने का तरीका मिलता था जिस वजह से हम लोग की जो काम करने के तरीके थे वह एकदम अलग अलग तरीके से थे इस वजह से हम न तो ढंग से काम कर पा रहे थे और न ही अच्छा परिणाम सर को दे पा रहे थे तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने मिलकर एक बार बैठ कर बात करी कि आप किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं और मैं किस तरीके से काम करना पसंद करता हूँ तो हम हम दोनों ने एक दूसरे की बात समझी एक दूसरे को थोड़ा बहुत पहचाना तरीका जाना उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से शूट किया तो इस बार हमारा शूट थोड़ा अच्छा हुआ क्योंकि इस बार हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया एक दूसरे को जाना और दोनों की सहूलियत से इस बार शूट थोड़ा अच्छा हुआ तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ अच्छे से काम किया